टूरिज़म जूं लोकल बिज़निस जे मथां जाम वॾो हथु आहे हुन सां जाम सुठियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि टूरिज़म वारा ईंदा आहिनि हो अलॻि अलॻि होटुलिनि में रहनि ता होटुलुनि वारनि खे फ़ाइदो थींदो आहे जंहिं जे करे हुननि जे खाध पीत जा जाम शयूं बि हली वेंदियूं आहिनि इन खां अलावा उन लोकेलिटी जे उन एरिआ जे ॿारे में हुन उतां जूं अलॻि अलॻि शयूं ठहियल जेके आहिनि उहे माण्हू विकणे करे जीअं त शॉल थी कम्बलु थियो इहे अलॻि नमूने जा माण्हू शयूं विकड़ींदा आहिनि जंहिं जे करे उह सभ विकिणे करे फ़ाइदे में ईंदा आहिनि